जय झूलेलाल जीअं ॿाहिरि जो कोई सफ़रु थींदो आहे त हुनमें वधीक ॾींहुं लॻंदा आहिनि त हुन जे लाइ असां हीअं हिकड़ो कमु कंदा आहियूं जीअं भई पाणी जीअं पंहिंजो कुझु भरण जो मटको थियो या कुझु बि मतिलबु हुन जो पाइप थियो तव्हां हुनसां गॾु हिकिड़ो एडजेस्टमेंट थींदो आहे जीअं पाण फार्मिंग जीअं खेती वग़ैरह थींदी आहे हुनमें टीप टीप करे टीप टीप करे जेको पाणी पइंदो आहे हुन जे हिसाबु हिकड़ो पाण एडजस्ट करे सघूं था त हुनमें जीअं पाणी ईंदो रहे ऐं घटि में घटि पाणी उन्हनि खे मिलो रहे पौधनि खे त हुननि सां मूंखे पाणी बि मिलंदो रहे ऐं हुननि जी त जीअं थींदी आहे देखभाल थींदी आहे उहा बि थींदी रहे बाकी हिन जे अलावा जीअं पड़ोसी सुठो हुजे ऐं त हुननि के पाण चई सघूं था त भई उन्हनि जो ध्यानु रखे त उहो पाणी ॾेई सघनि था जय झूलेलाल